हा हैलो जय झूलेलाल मुंहिंजे घर में न हा मुंहिंजे घर में न पार्टी आहे त मूंखे पंजाह माण्हुनि जी रोटी खपे हा त छा छा ठाहे सघंदा आहियो तव्हां सभु खपे डिनर डिनर खपे असांखे हा त त असांखे स्टार्टर बि खपनि पंज छह स्टार्टर हा स्नैक्स और रोटी हा चांवर तव्हां छा छा ठाहे सघंदा आहियो ॿुधाए वठो हा हा हा हा अच्छा और तव्हां अगरि रोटीन में तंदूरी रोटी ॾींदव तवा रोटी नान

अच्छा अच्छा अच्छा त केतिरो तव्हांजो केतिरो केतिरो थींदो तव्हांजो हिसाब किताब हिनमें मार रा है ॾह हज़ार रुपिया अच्छा केतिरी भाॼी कंदव

हा ठीकु आहे त केतिरी भाॼी कंदो तव्हां हा और सुकी भाॼी कोई हा सुकी भाॼी न हो त थोरी थोरी ग्रेवी थींदी न उनमें त हा अच्छा केतिरो वधी वेंदो वरी अच्छा पंज हज़ार रुपिया वीह हज़ार त वधीक था चओ तव्हां ॿ टे बसि स्नैक्स असांखे वधीक खपनि पंज छह त हुजणु खपनि न स्नैक्स घटि में घटि हा

हा पंज सत स्नैक्स खपनि असांखे स्नैक्स कीअं कंदो अधि अधि ठाहे करे ईंदो जय झूलेलाल